ہندوستان کی تاریخ میں سائنس اور ریاضی کے میدان میں کئی ممتاز شخصیات نے نام کمایا ہے ان میں سے کچھ سائنس دان اور ریاضی دان ایسے ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر اپنی تحقیقات اور نظریات کی بنا پر بڑی شہرت حاصل کی یہ مضمون چند اہم ہندوستان ہندوستانی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کا تعارف پیش کرتا ہے آریہ بھٹ کو ہندوستانی ریاضی باوا دادا سمجھا جاتا ہے انہوں نے ریاضی اور فلکیات میں اہم خدمات سر انجام دیں آریہ بھٹ کی سب سے مشہور کتاب آریہ بھٹیا ہے جس میں انہوں نے صفر کی تخلیق مربع اور مکعب کی جڑیں نکالنے اور شمسی سال کی درست تعریف کی انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے جو اس وقت کے لیے ایک انوکھا نظریہ تھا بھاسکر آچاریہ بھی ایک معروف ریاضی دان اور فلک شناس تھے ان کی کتاب لیلاوتی میں انہوں نے ریاضی کے مختلف موضوعات جیسے کہ الجبرا اور ٹینگنومیٹری کو بہترین انداز میں پیش کیا انہوں نے مختلف طرح کی عددی مسائل کو حل کرنے کے طریقے بیان کیے اور ریاض کی ریاضی کی تعلیم میں ان کا کام آج بھی مستند مانا جاتا ہے ایک ممتاز طبعیات دان اور ریاضی دان تھے جنہوں نے مختلف سائنس سائنسی میدانوں میں قابل ذکر کام کیا انہوں نے نیشنل ایواڈ اور پدم بھوشن میں جیسے اعزازات سے نوازا گیا انہوں نے سائنسی تحقیق میں نئی راہیں متعین کی اور ہندوستان کے سائنس کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا اندرا چیٹرجی ایک مشہور ریاضی دان تھے جنہوں نے ہندوستان ہنسیات الجبرا میں قابل قدر تحقیقات کی ان کی تحقیق نے دنیا بھر میں ریاضی اصولوں کو بہتری بہتر سمجھنے میں مدد فراہم کی انہوں نے ریاضی کے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کئی پروگرامس میں حصہ لیا اے پی جے عبد الکلام کو مسائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ایک معروف ایرو اسپیس سائنس دان اور بھارت کے گیارہوے صدر تھے انہوں نے انڈین اسپیس ریجرس آرگنیشن ڈیفنینس ریسرچ ایٹ ڈیوپلیمنٹ اگریمیشن میں اہم کردار ادا کیا ان کی محنت اور وزن نے بھارت کو ایٹمی طاقت اور تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا نندا نندا کمار آج کے دور کے ایک ممتاز طبعیات دان ہیں انہوں نے جدید طبعیات میں کئی نئے تجربات کیے اور ان کے کام میں سائنس تحقیق میں نئی راہیں کھولیں اور ان کی تحریری اور تحقیقی مکالمے عالمی سطح پر مشہور ہیں ہندوستانی سائنس دانوں اور ریاضی دانوں کا کردار نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سائنس دان برادری میں بھی نمایاں ہے ان کے کاوشیں نظریات اور تحقیقات نے انسانی علم کی دنیا کو وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کے کام میں ہمیں یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی اور ان کی محنت اور لگن سائنس کے میدان میں ہندوستان کو ہندوستان کو ایک نئی پہچان دی ہے ہندوستان کے ان عظیم سائنس دانوں کا ذکر ہمیشہ ہمیں ان کا ان کی کاوشیں یاد دلاتا رہے گا